कोण उलयता आ गूड आफ्टरनून आ शानायाची मम्मी जाय तेंपान फोन केला तुयें

आ आतां हांव मातशें हें जालां तेजे रिजल्ट बरो येयल्लो ना न्ही कित्या चोय हांव हिंगाच येता न्ही घरा कडेन पूण कित जाला की ते मातशें डिस्टर्ब एस जाता थिंगां तिंगा तेका शिकोंकूच जायना तिंगा तें गिटाराक घातलां तुवें पूण प्रोब्लेम म्हुटाय तें तुमगे हिंगा जाय न्ही सुणी बी आहा न्ही ती सुणी केन्ना केन्ना लोक पासू जाता तेन्ना भोंवकरीत रावता आनी तेंय मातशें डिस्टर्ब जाता तें भोंवकता आसतना तें मागीर भायर वयता धांवता चोवपाक आनी तेंग रोस्त्यारूय पोडटा न्ही घर तुमचें सो लोक पांच पात तेन्ना ती सुणी बोंकताय आनी तें डिस्टर्ब जाता तें एक म्हाका सोदता तें डिस्टर्बंसाचे लागोन ते हेगे शिकोप बरें जायना थिंगां आनी ओय आनी दुसरें म्हणटा तें ओय पूण आनी एक प्रोब्लम म्हणटा तें तुमगे फाटल्यान ती कार्पेंट्री आहा न्ही ती कार्पेंट्री ते लोक काम करता ते पोत पोतून धडाव धडाव कोन्न आवाज कोत्ताय सोगले आनी ते आवाजाकूय लागोन ते डिस्टर्ब जाता कॉन्सन्ट्रेट कोरपा मेळना तेका तेका लागून कित्या म्हाका दिसता हांव येता तेन्ना हें हांयेन पोयलां पूण मागीर तें प्रॅक्टीस बी कोत्त तेन्ना ते कोडे तेन्नाय जाता आसतले ते म्हाका दिसता की तेका लागोन ते डिस्टर्ब जाता आनी हूंय मेळटा जाल्यार चोय थंय सुवात म्हज्यान येवपा जाता ना नाजाल्यार आमगे घारा धाड हिंगा घराको हिंग हांव सांचे आसतां सो ते सांचे हिंग येतले जाल्यार हांवय टायम कोन्न पयता जाता जाल्यार तेका शिंगुपान होय कित्या हांव हिंगाच घारा येता तेन्ना तूं कामार आसता सो तूं म्हाका मेळना तुगे होय तशें कितें आनी कोणाकूय हाडलो जाल्यार ती तेंच तेंच म्होटलीं तुका तेंच सांगतलीं की माग तेगे घरचें एनवायरमेंट सारकें ना एनवायरमेंट सारकें आहा जाल्यार मागीर गोडे तें शिकतलें नाजाल्या ताका आनी हूंय घालचें पडटलें घरा कडेन जावपा ना तें होय कित होय आनी प्रॅक्टीस करून लायता तेका प्रॅक्टीस केल्यारय बरें जातलें तें आ प्रॅक्टीस केल्यार जातलें कित्याक प्रॅक्टीस सारकें गरजेचें आतां सोगलो लोक म्युजीक शिकता आनी तुवें घातलां तें बोरें गिटाराक बी घातलां बोरें पूण प्रॅक्टीस करना जाल्यार तें शिकपाचें ना किद्या आमी सोगलें शिकोयता तें तेन्ना प्रॅक्टीसूच करूंक जाय ओके बरें सांग म्हाका आ

हय आनी ते तुजे दुसऱ्या चेड्या बी कितें करता तेय म्युजीक घालपा सोदता न्हू तूं आ बरें बरें बरें बरें मागीर सांग म्हाका आ आ ओके ओके ओके